बाब बाय बाबा आवय बापूय माय दादा अक्का पाय माय भिकू गुरुजी स्वामिजी बटजी साहेब दोतोर अद्भगाद सायब काकू मामा आजी आजोबा चाची भाई ताई भयण बाबा अब्बा आतू जिजू सांग दिवाय सरकार पात्रांव पोंडकर बट बटकर भाटकार माजानी शेट शेट्ये पाद्री कोंकणो देवस्थान खरवंदी पाद्री सायब पंडीत महाराज पुरोहीत देवकरी आजी आजा चेडू चेडो बायल बहू सासु मांय सासू पाय रावसाहेब साईब मदाम सांतेरी बाबची तायबाबा आमचो आमची जाल्मीबाय शांती गुरू लाखो बाबा महाराजा गुरू महाजन गुरू सत्यार गुरू धर्मक्ष शाहुरू बाबा गुना विकशा मोटा संवल बाबा साहेब